हमर गाममे एगो अस्पताल अइ मगर अस्पताल तऽ नामकेलिए अइ मगर ओकरामे कोनो बेबस्था नहि अइ कोनो तरहके मतलब डॉक्टरसब नहि मौजूद रहै छै चौबीसो घण्टा नहि रहै छै मौजूद कनि देरकेलिए आबै छै बैसै छै फेर चलि जाइ छै डेली डेली ओहो नहि आबै छै कहिओ कालके आएल देखि सुनि लेलक चलि गेल कोनो साफ सफाया नहि रहै छै अस्पताल पूरा गन्दा रहै छै आजकलके जेना होना चाही अस्पताल तेना नहि रहै छै कोनो बेबस्था नहि छै ककरो यदि गाँवमे यदि तबिअतो खराब हेतै तऽ ओकरालिए ओकरा सहरसा जाइके मतलब प्राइवेटे अस्पतालके मतलब जरूरी पड़ै छै सरकारीके तऽ कोनो बेबस्थे नहि छै ओतऽ तऽ कोनो मतलब एहन छेबे नहि करै जे मतलब उपचार भऽ सकैए ताहि दुआरे जे छै से मतलब लोक प्राइवेटे अस्पतालके मतलब सहारा लऽ कऽ सहरसा जाइ छै आओर गामघरमे एहन किछु बेबस्था नहि छै ताहि दुआरेसँ कहबै जे एकटा मतलब अस्पतालोके कोनो बेबस्था नहि रहै छै गामघरमे